जय झूलेलाल मां एरोबिक कंदी आहियां जंहिंमें की एरोबिक में मां डांस बि कंदी आहियां औरि हर शइ उनी में मिली वेंदी आहे मूंखे मां स्वस्थ बि रहंदी आहियां और मूंखे डांस करणु ॾाढो सुठो लॻंदो आहे एरोबिक बि करणु ॾाढो बढ़िया लॻंदो आहे औरि मां ॼाणे बुझे करे इहा एरोबिक जॉइन कई आहे ताकी मां ख़ुशि हुजां और मुंहिंजो शरीर बि ख़ुशि हुजे औरि मूंखे ख़ूबु मतिलबु ख़ुशी मिलंदी आहे इहो करण में मुंहिंजो शरीर बि स्वस्थ रहंदो आहे औरि नई उमंग बि ईंदी आहे औरि इलाही बढ़िया लॻंदो आहे औरि जंहिं ॾींहुं मां डांस न कंदी आहियां त मूंखे उन ॾींहुं ॾाढी मतिलबु आलस फील ईंदी आहे औरि सुठो न लॻंदो आहे ॾाढो बोरिंग लॻंदो आहे ॾींहुं औरि इन लाइ मां एरोबिक ज़रूरु वेंदी आहियां ज़रूरु औरि मुंहिंजो इहो हिकदमु रुटीन आहे की मां सुबुह जो एरोबिक थोरी देरि ई अधु घंटो ई पर मां जरूर सां जरूर कंदी आहियां छोकी हिन सां मुंहिंजो स्वस्थ शरीर जो सभु कुझु हिन में जुड़ियल आहे त इनी लाइ मां इहो ज़रूरु कंदी आहियां औरि खाइण में बि मां पूरी डाइटिंग रखंदी आहियां हिकदमु अहिड़ो खाईंदी आहियां जेकी हेल्दी हुजे औरि जेको मुंहिंजे शरीर खे लॻे